हेल'

आदसा आदसा आदसा बुंनायसाय आदसा गाज्रि मोननो नाङा जिहेतु फन खालामब्लानो जागोन दे हायोब्ला नोंथाङा जोंनि पुलिस स्टेसनसिम फैनानै कमफ्लेन रिटेन कमफ्लेन होलांदो बेनि उनाव जोङो नागि नागिरनोसै मिसिं खालामसै जुदि मोनोब्ला नोंनिसिम मिसेजफोरखौ हरनाय जागोन औ फैनांगोन गामिनि नांलाया बिदियाव नोंल' फैब्लानो जाबाय नंगौ नामा नाजागोन हानायमानि हानायमानि नाजागोन नों जायखिजाया कमप्लेनखौल' लिरफैदो लिरना होफैदो जों नाजागोन दे हानायमानि नाजागोन हानायमानि नाजागोन दे दे दे फैथार खिन्थु दे दे दे दे फै दे